ہماری ریاست میں جو فنکار ہیں اور جو دستکار ہیں جیسے کہ فن جیسے کہ بنارس میں بنارسی ساڑی بہت ہی مشہور ہے وہاں کی لکھنؤ میں لکھنوی کڑھائی مشہور ہے اور مئو میں ساڑی یہاں کی مشہور ہے بنائی میں تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ کوئی اور اس کی نقل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے حکومت نے انہیں الگ سے ان کے ان کے لیے حکومت ان کے ساتھ ہے اور اس فنکار میں اور اس کے تعاون میں حکومت ان کے ساتھ ہے اور دوسرے لوگ اس کی نقل نہیں کر سکتے ہیں بس جہاں پہ جو چیز بننے والی ہے وہ وہیں پہ بنتی ہے اور وہاں سے وہ لوگ دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں